जेवण हाडपाचो पत्तो म्हाका दुरुस्त करपाचो आसा पयली चुकून हांवें शिवयचो पत्तो दिल्लो जो आसा कॅर ऑफ उमेश धाकलो वारी टिचर्ज कॉलनी विम्लेश्वर नगर सोमेश्वर देवळा लागीं पूण व्हो चुकीचो एड्रॅस आसा त्या जाह् ह्या जाग्यार तुमी म्हाका घर क्रमांग अकरा चाळीस लोलयें संकर्शन देवळा लागीं ह्या पत्त्यार म्हजी ऑडर धाडपा येता